ہندوستان ایک تثیر لسانی ملک ہے جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر زبان اپنے دامن میں ایک بھرپور تہذیب تاریخ اور ثقافت کو سموئے ہوئے ہے ان زبانوں میں اردو اور ہندی کا خاص مقام ہے یہ دونوں زبانیں نہ صرف ایک ہی جغرافی میں پروان چڑھی ہیں بلکہ ان کی جڑیں بھی ایک ہی تہذیب زمین سے پھوٹی ہیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں زبانوں کی شناخت رسم رس م الخط اور سرکاری حیثیت میں فرق پیدا ہوا ہے ہندی زبان کو انیس سو پچاس میں ہندوستان کے آئین کے تحت سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا اسے دیونااگری رسم الخط میں لکھا جاتا ہے اور اس میں سنسکرت کے الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے ہندی کو سرکاری کام کاج اسکولوں کی تعلیم سرکاری اشتہارات اور عوامی ترصیلات کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے اردو زبان کو ہندوستان کی شیڈیول لینگویجز میں شامل تو کیا گیا ہے مگر اسے وہ سرکاری حیثیت حاصل نہیں ہے جو ہندی کو ہے اردو کو محر باز ریاستوں بعض ریاستوں میں دوسری یا تیسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا جیسے اتر پردیش بہار تلنگانہ دہلی اور جموں کشمیر اردو زبان کی جڑبی ہندوستانی تہذیب میں بہت گہری ہیں یہ زبان ملیہ دور میں پروانچڑی اشاعری نثر فلسفہ اور دینی ادب میں اپنی مثال آپ ہے میر غالد اقبال اور فیض جیسے شعرانے اردو کو عالمی سطح پرہ پہ چاندی اردو اور ہندی دونوں کا جنم ہندوستانی زبانوں کے مشترکہ جڑوں سے ہوا ہے جنہیں ہندوستانی یا ہند بھی کہا جاتا ہے اردو میں فارسی عربی اور ترک الفاظ کا اثر ہے جبکہ ہندی میں سنسکرت کا اثر زیادہ ہے اسکرپٹ اردو کی نستعلیق رسم الخط میں لکھا جاتا ہے جو دائیں سے بائیں لکھا جاتا ہے ہندی کو دیوناگریسم م الخط میں دکھا جاتا ہے جو بائیں سے دائیں ہوتا ہے اردو ادب میں غزل نظم ربائی افسانہ اور ناول کی بھرپ ناول ناول کی بھرپور روایت ہے ہندو ادب میں ہندی ادب میں بھی کہانی ناول اور شاعری کے قظیم اور جدید اثناات موجود ہیں مگر انداز اور زبان کا فرق نمایاں ہے ہندی کو عالم طور پر ہندو اکثریت کی زبان سمجھا جاتا ہے اردو کو مسلمانوں کی زبان مانا جاتا ہے حالانکہ دونوں زبان تمام ہندوستانیوں کی مشترکہ وراثت ہے اردو زبان کو اور جن چیلنجز کا سامنا ہے ان میں سرکاری سطح پر نظر انداز ہونا تعلیمی اداروں میں اردو کی تعلیم کا فقدان اور روز مرہ زندگی میں عملی استعمال کا کم ہونا شامل ہے اگرچہ فلم گانے اور ٹی وی شوز میں اردو کا استعمال عام ہے مگر سرکاری دستاویز مقابلے کے امتحانات اور تعلیمی پالیسیوں میں ہندی کو ترجیح دی جاتی ہے میرے خیال میں اردو اور ہندی کو درمیان موازنہ صرف لسانی یا رسم الخط کے بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ثقافت مشترکہ ورثہ اور عوامی جذبات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اردو کو بھی وہی حیثیت دی جانی چاہیے جو ہندی کو حاصل ہے کیونکہ اردو بھی سرزمین کی زبان ہے اس ملک کے لوگوں کی زبان ہے